बोलऽ की हाल छै की हाल छै कहाँ से एलऽ हँ के नाम नै छऽ कोन गाम रहऽ बंगालसँ एलऽ ठीके छै आबऽ ने घुमाय देब होटल बुक करा देबय सहरसामे हँ बहुत बढ़िआँ सुविधा छै पार्क मे घुमा देबऽ रूम हेतऽ पाँच हजारमे तब बढ़िआँ रूम लेबय बढ़िआँ टाका लगतऽ

कम सम दू सओ टाका

मधेपुरा घुमाय देबऽ मुरलीगंज घुमाय देबऽ

घुमा देबऽ कहलियै सब चीज घुमा देबऽ आबऽ ने हइ हँ पार्को छै घुमयवला रहैयोवला रहैयोवला व्यवस्था छै हँ रूम बहुत बढ़िआँ छै रूम की कहलऽ की कहलऽ आओर रूमके होटलके सबकिछुके व्यवस्था बहुत बढ़िआँ छै सब गोड़ाके व्यवस्था करब सटे घुमाय देबऽ की कहलऽ खानो बढ़िआँ खिलाय देबऽ घूमयमे कते खर्चा दस हजार दस हजारमे सभ चीज घुमि लेबय भाड़ा तब हजार रुपैआ हँ